थांनाय बोसोरनिफ्राय देग्लाय एसे आबादआ मोजां जादों आरो माइफ्रा माने अखा हानानै बहुत मोजां जादों सेमोन माने माइया बारा जायाखैमोन खिन्तु सेमोन गोरान आबादफ्रा जादों खिन्थु जाब्लाबो अनेक माने बेसरफ्रा जादों जायगा लानानै बबावबा हादानफ्राव जोंनि बे हाख्राय हाफ्राव जायाखै आरोखि रिजाबफ्राव जादों खिन्थु देग्लायथ' नै गोरान आबादआ दासो खुबैनो नागिरदों बे जानाय जायैखौ दा जों बुंथ'नो हाया आरोखि सेमोननि आबादखौथ' जों बुंनो हायो आरो माइया हले देग्लाय जादों खिन्थु देग्लाय जादों फाथोफ्रा अनेक मोजां जादों जायगा जायगा बिदिनो फाथोखौ देग्लाय बारा मावाखै खिन्थु जायगा जायगा लानानै मावदों आरोखि खिन्थु फाथोनि दामआ देग्लाय बहुत खम सेमोन आथाइस्स' गाहाम थांदोंमोन म'नआव देग्लायथ' बारा दाम गैया बार'स' गाहामल'सो बार'स' थेर'स' दुइ हाजारआनो थांबावाखै नाथाय देग्लायनि सिजोनआ माइया बिराथ मोजां जादों आरोखि ओमफ्राय माइयाबो बहुत ग'सा बारायदों माइ ओंखारनायफ्राबो देग्लाय मोजां ओंखारदों खिन्थु बेमारबो जादों देग्लायबो माइया गोजा गोजा बेमार जानानै ओंखारनायफ्राव बबावबा बबावबा जायगायाव एसे सिंसाब सिंसिब जादों जायगा लानानै हा मोजांफ्राव माइया जादों आरोखि माइया जादोंब्लाबो खिन्थु देग्लाय बेमार दङ माइया नानानथा गोजा जानानै खोरोब खाथा अरनानै माइया बाराद्राय ओंखाराखै बिदिनो दांसा दांसि ओंखारदों बारा सुबिदा जायाखै आरोखि दंग' मोननायफ्राव आरो बाहादुरि माइ जादों देग्लाय ओमफ्राय माखासे दै लोमनानै थाग्रा जायगाफ्रा बारा जायाखै खिन्थु दै लोमनानै एसे नस्थ' जादों ओमफ्राय माखासे बोरि हायाबो जादों बबेबा जायगायाव माइया बहुत बेमार जादों देग्लाय गोजा गोजा गोजा गोजा जादों बेखौ मुलि साराखै सोरबा मुलि सारनायफ्रा मोजां जाफिनदों मुलि सारैफ्रा बिदिनो बेमारजोंनो बारा ओंखाराखै आरोखि मथा मथि देग्लायबो बिदिनोसै सेमोन थांनाय बोसोराव एसे मानि माइफ्रा खममोन आरोखि बारा जायाखैबाबो बिदिनो फास मन ओंखारनांगौ सम माबा जायगायाव सारि मन बिदिनो थिन म'न गाहामल' जादों देग्लाय माइनि सिजेनखौ नायनानै माइ जानायखौ नायनानै देग्लाय बिघायाव बबावबा दस मन बार' दस मन गाहाम जागोन बबावबा हा नायै हा साथ मन आथ मन जागोन सिगां थांनाय बोसोराव बांद्राय बेमार जायाखैमोन आरो नै देग्लाय जायगा लानानै जायगा खोब बेमार जादों माइया बे बेमारानो माखासे खहा खालामदों माइयाथ' दा दाम जाबायानो माइनि सिजेनआथ' दा बारा गायला मानसिफ्रा बहुत रोखोम बिदिनो गय बागान बायदिसिना खालामबाय गायग्रा हाखौनो ओरै माइथिं गोसो होला ओमफ्राय माइयाथ' दा गैयाबाबो नयस' थाखा मन जाबाय नयस' थाखा मन बायनानै जानांगौ माइरंफ्राथ' दा बारानिफ्राय बारा जालांबाय फनसास थाखा जालांबाय बे सेन्ट्रेल माइरंआनो सरलिस थाखा जाबाय जोंनि लकेलआथ' फनसास साइथनि खम गैया बेनिफ्राय बिदिनो मानसिफ्रा माइ खेथिखौ खालामनो गोसो गैला खालि गयनि फारसेल' गायो दुब्लिखौनो गय गायनानै गासिबो आबाद मावनाया दुरबल जालांबाय माइनि बेसेनफ्रा दामआ बारा जाबाय बिदिनो आबादफ्राबो जायगा लानानै जायगा नानानथा बेमार जायो माइया बेमार जानानै बिनिफ्राय माइ ओंखारनायफ्रा अनेक खम जालांबाय ग'सासेआव दांनै गाहामल' ओंखारो दांथाम गाहामल' ओंखारो बहुत दुरबल जाबाय मावनाय दांनायफ्राबो सोरबा मुलि सारनांगौखौबो सारहैया आबादारिफ्राबो मावनायाव बहुत लाहे जाबाय अलसिया जालांबाय मेगं थाइगंफोरखौनो गायनानै जाला खालि बायनायखौल' गोसो होसै बे बायनानै जानायावनो मानसिया गावजोंगावनो दाम बारायलायनाय जादों दामआबो बेयावसो बुखांदों आरोखि नङाब्ला बयबो मानसिया आबादारि मावनानै जायोब्ला दामफ्रा इसिबां जाया जागौमोन

सिबिं बेसरफ्रा दाम जाबाय माने सिबिं बेसरफोरखौनो बारा फोला नै सिबिंखौबो फिथा जानो दमासिफ्राव बिदिनो बायनानैसो जानांगौ जायो बेयावनो दाम बारा जाबाय बेसरफ्राबो बेसरनि थाव मोनजाला अनेक बेजाल जाबाय थावआबो नाना रोखोम मेसिनआव फेरेदनानै नाना रोखोम बायदिसिना होबाय बेजों बेजों बेजों माने बेसर एसे होदेरबाय बिनिफ्राय बे खायद' बेसादफ्रा मोजां नंला मानसिफ्रा बेखौनो जानांगौ जायो देग्लायनि बेसरआथ' जादों ना जायाखै बुंस'नो हाया दाथ' फोबाय मानसिफ्रा फोनानै जोङो आबादखौ नुवाखै बहाबा नुदोंब्लाबो नुवाब्लाबो जों बे आबादथिलि मावनायाव जोङो नुदों नुबाबो देग्लाय माने दासो रज'दों आरोखि बे जागोन ना जाया जानोबो हागौ हासार लानानै हासार जाय मानसिया हासार होगोन बिनि बेसरआ जागोन जाय मानसिया हासार होनाय नङा बिनि बेसरआ जानाय नङा हासार होआब्ला फास मन जानांगौआव बिघायाव बेयोहाय जागोन आदा मनल' जागोन बाहाय बे थाखा फैसानिबो खोथा दं हासार बायनो हानाय हायै